नमस्ते भैया आअ क्या आप हीरो एजेन्सी से बात कर रहे हैं जी एक बाइक चाहिए थी हमको हीरो होन्डा की तो आपके इधर कैसे अवेलेबल बाइक है क्या क्या बाइक है अवेलेबल है जी जी हमको हीरो स्प्लेन्डर चाहिए चाहिए थी बाइक है तो आप इधर से क्या प्राइस है सर क्या रेट है क्या चीज़ का जी तो सर उसकी गाड़ी का माइलेज क्या है एवरेज कैसे देती है यह सब है कैसा उसका फीचर्स है लुकिन्ग कैसा है क्या क्या चीज़ का है उसका एवरेज कैसा है उसका पैंसठ का एवरेज है उसमें और उसका सर्विसिन्ग कैसा है सर आपका जो हीरो होन्डा का है पाँच सर पाँच सर्विस फ्री रहेगा ना उसका आपके एजेन्सी की तरफ से हमारे यहाँ हीरो होन्डा होन्डा की जो है वह पाँच सर्विस फ्री रहेगी और आपका इन्श्योरेन्स जो है हमारा वह क्या रहेगा सर एक एक साल का इन्श्योरेन्स रहेगा जी जी जी तो सर हमारे एक बगल के परिचित हैं उन्होंने आपके हीरो होन्डा की एजेन्सी से आपके लिए थे तो बताए थे बहुत बढ़िया थे वह उन्होंने आपके नम्बर दिया था उन्होंने बताया कि इन्श्योरेन्स भी है अच्छी चलती है माइलेज है कोई काम नहीं है सोचा आपसे बात करके ले ले तो आपका क्या है आप हमारा जो बजट है उतना है नहीं जितना आप बताया आपने तो हमारा बजट उससे कम है तो आप एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं जी जी आप आप लोन लोन पर भी लेते हैं आप लोन पर भी देते हैं जी सर जी जी जी जी तो ठीक है हमारा जो बजट है आप जितना बताए उतना नहीं है अगर आप लोन पर करते हैं ठीक है उसका लोन का प्रोसेस कैसा रहेगा क्या ब्याज पर रहेगा क्या इंटरेस्ट पर रहेगा वह उसका कैसा रहेगा

दो तीन हज़ार रुपये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम आपके एजेन्सी पर आते हैं हम देखते हैं बात करते हैं ठीक है नमस्ते सर